जी सर बताइए बाइक रेंटल से बात कर रहा हूँ अच्छा अच्छा अच्छा हाँ सर मिल जाएगी हमारे पास सभी तरह की बाइक इस्कूटी रेंट पे मिलती हैंं और मुझे बता सकते हैंं कि आपको कितने लोग है और आपको कहाँ कहाँ जाना है आपको जयपुर मे लोकल ही ट्रैवल करना है या आस पास जो गाँव है या ब्लॉक्स हैंं आप उधर भी जाना है अच्छा अच्छा तो आप बाइक जो लेंगे अकेले लेंगे या आपका कोई ग्रुप है या समूह है या ज़्यादा बाइक चाहिए आपको ठीक है सर देखो सर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास रॉयल एनफील्ड है बजाज पल्सर है और डिस्कवर है इसके अलावा ऐसे हौंडा के अन्दर हौंडा शाइन है और इस्कूटी वगैरह भी हैं और मेरी हर गाड़ी के अंदर लोकैशन ट्रैकर लगा हुआ है तो आप अगर कही जाते है या आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए होती है तो हम उस ट्रैकर के माध्यम से आपके पास तुरंत पहुँच जाते हैं तो आपको एक महीने के लिए चाहिए तो आप मुझे बता सकते है कि आपको कौन सी बाइक लेना पसंद करेंगे पल्सर रॉयल फील्ड या इस्पलेन्डर या हौंडा शाइन या फिर एक्टीवा अच्छा अच्छा अच्छा आपको एक्टीवा चाहिए तो सर ऐक्टिवा का जो किराया रहेगा वो रहेगा पाँच सौ रुपए पाँच सौ रुपए और जी सर जिस कन्डिशन में आपको मैं गाड़ी दूंगा उसी कन्डिशन के अंदर हमें दुबारा चाहिए और इसमें आपको मैं आपको एक इन्श्योरेन्स मैं आपको दूंगा जिसके अंदर मेरी इस्कूटी का और आपका इन्श्योरेन्स रहेगा और इसमें डॉक्युमेंट्स हम में आपके आधार कार्ड लगेंगे सर दुकान हम सुबह नौ बजे से रात के नौ बजे तक हम ओपन रखते है और बारह बारह घंटे की हमारी ड्यूटी रहती है उसके अलावा आपकी लाइव लाइव लोकैशन की ट्रैकिंग हमारे मोबाईल पर अपडेट अपडेट होती रहती है जिस दिन आप हमारी एक्टिवा लेके जाएंगे या बाइक लेके जाएंगे आप रेंट पर जो आप जहाँँ जहाँँ जाएंगे उसका अपडेट हमारे पास रहेगा इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप एक हमारी एक इमरजेंसी नंबर पे आप एक एक कॉल करके हेल्प ले सकते हैं मुझे आधार कार्ड और आपकी फोटो चाहिए और मोबाईल नंबर फोटो मोबाईल नंबर हाँ मैं आप को एक गाड़ी की एक आर सी की और इन्श्योरेन्स की एक कॉपी और एक पोलुशन की वैसे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी जी हाँँ सर जी सर रॉयल रॉयल एनफील्ड आप ले जायेंगे तो उसका बारह सौ रुपए रेंट का प्लस मैन्टाइनेन्स आपको देना पड़ेगा और इससे छोटी गाड़ी आप लेके जायेंगे स्पलेन्डर वगैरह उसका आठ सौ रुपए प्रति घंटा प्लस आठ सौ रुपए डेली सॉरी आठ सौ रुपए दिन का और प्लस पाँच सौ रुपए मैन्टाइननस का रहेगा अलग देना पड़ेगा ओके ठीक है